असांजे एरिया में घुमण लाइ त काफ़ी जॻहयूं आहिनि हुन जॻहनि खे घुमण लाइ असांजे एरिया में काफ़ी व्हीकल्स आहिनि काफ़ी साधन आहिनि जीअं त आटो रिक्शा आहे ओला आहे उबर आहे असांजे उल्हासनगर में बसूं न हलंदियूं आहिनि पर असां किथे बि ॾाढो सुठे ऐं सवले नमूने पहुची वेंदा आहियूं जंहिं में मूंखे रोल हूंदो आहे आटो रिक्शाउनि जो ऐं असां ओला या उबर करे बि हुन जॻहनि ते वञी सघूं था जेके बि माण्हू ॿाहिरां उल्हासनगर में ईंदा आहिनि असांजे उल्हासनगर में त जीअं घुमण लाइ काफ़ी जॻहयूं आहिनि पंजे नंबर में मठ मंदरु आहे चालीयो मंदरु आहे बिरला मंदरु आहे इअं ॿिया बि केतिरा ई मंदर आहिनि जेके घुमण लाइ जेके ट्यूरिस्ट ईंदा आहिनि मुसाफिर ईंदा आहिनि उहे उल्हासनगर में घुमंदा आहिनि त मोस्टली आटो रिक्शा जो ई इस्तेमालु थींदो आहे छाकाणि त आटो रिक्शा इज़िली अवेलेबल हूंदी आहे ऐं हुनजो जेको भाड़ो हूंदो आहे हुनजो जेको किरायो हूंदो आहे उहा बि तमामु घटि हूंदो आहे पर किन माण्हुनि खे अगरि आटो रिक्शा पसंदि काने त उहा ओला उबर या टैक्सीअ जो पिणि इस्तेमालु करे सघनि था ओला या उबर बि उन्हनि खे सवले नमूने इज़िली अवेलेबल आहे उआ हुननि खे सवले नमूने मिली वेंदी आहे जंहिं जो इस्तेमालु करे उहो असांजे अहिड़ा बि जेके बि घुमण जूं जॻहयूं आहिनि उते आसानीअ सां वञी सघनि था